कई छात्र नियमित रूप से इस्कूल नहीं जा पाते इसके पीछे कई समस्याएँ होती हैं जैसे इस्कूल से घर की दूरी परिवहन का होना या ना होना या वे किसी अन्य जगह काम पर जाते हैं या आर्थिक परिस्थिति भी उनके लिए मायने रखती है कई वार स्थिति ऐसी बन जाती है कि वह घर से इस्कूल के लिए नहीं जा पाते हैं मौसम की स्थिति एवं गाँव से शहर जाना हो ऐसी स्थिति के कारण भी बच्चे नियमित रूप से इस्कूल नहीं जा पाते हैं एवं कई बार आर्थिक तंगी के कारण भी बच्चे निरंतर रूप से इस्कूल नहीं जा पाते हैं